ओह् बड़ी मतलब गरीब स्हाबै दे लोक होंदे हे बड़े मतलब दूर दर घर होंदे कोई कुसै ने मिलने ई बड़ा तौलें ने नेईं जाई सकदा हा कोई कुसै ई मतलब कोई सनेहा कोई भेजना होंदा तां तक बंदा ओह् सनेहा पुजदा बंदा तां तक ओह्का बंदा मतलब बड़े दिनें बाद पुजदा उस्सी तां तक कोई पता गै नेईं रौंह्दा कि किन्ने दिनें बाद न्हाड़ा सनेहा उत्थै पुज्जग अज्ज मतलब जेह्की पैह्लें दुनियां थी ओह् बड़े गरीब लोक होंदे

के इस कुसै कन्नै अपने किश अपनी चीज कुसै गी दस्सी सकन जां अपनी गल्ल अस रक्खी सकन कुसै सामनै कुसै गी पता निं चलदा के केह् होआ दा कुत्थैं

पैह्लें बंदे इक दुए रौंह्दे हे म्हीना म्हीना इक दुए कन्नै मतलब घर रौंह्दे बड़े दिनें बाद जंदे अजकल ओह् जमाना नेईं रेआ